सात बारह उन्नीस सौ उनासी छः सात उन्नीस सौ बयासी इक्कीस चार उन्नीस सौ बानवे नौ पाँच उन्नीस सौ छियानबे उनतीस दो दो हजार